हीअं त देश में दुनिया में हर जॻह ते हर थोरे किलोमीटर में भाषाउनि में परिवर्तन अची वेंदो आहे उन ई अन्य कई भाषाउनि में असांजी सिंधी भाषा बि आहे असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सहुली भाषा आहे ॾाढी सिधी भाषा आहे ऐं सभ खां वणंदड़ भाषा आहे सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में बि सहुली आहे समुझण में बि सहुली आहे व्यवहार में बि ॾाढी सहुली आहे ॿार वॾा नंढा सभु जेका सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि अॼुकल्ह त सिंधी पिकिचरूं बि ॾाढी निकितियूं आहिनि फ़िल्मूं बि ॾाढी ठहनि थियूं त उन में बि जेका गीत संगीतु अचनि था उहा बि ॾाढा मिठा ॾाढा मधुर अचनि था